जोंहा जों ब्रह्मश्री हिसाबै जोंहा न'खराव धोरोम फालिनाया जोङो जय्गजों माजों थाङो आरो जोंहा न'खराव खैफोद आफोद जायोब्लाबो जोंहा जय्ग माजोंनो जोङो जोङो जय्ग होनानै जोङो बेबायदिनो खालामो आरो आरो जोंहा जय्ग फोरबो होनब्ला जोंहा गामियाव अमाबस्या पुर्निमा जोंहा गामिनि ब्रह्म मन्दिराव जोंहा जोंहा मन्दिर दंखायो गामियावनो ब्रह्म मन्दिराव जोंहा अमाबस्या पुर्निमा जोंहा मासाव खननै जय्ग होयो आरो जों बे ब्रह्म फुजायावनो गोबां गामिनि मानसिफ्रानो फैयो फैनानै ब्रह्म मन्दिराव जय्ग होयो आरो जोंहा बेबायदिनो मोजां मोजां पुरहित बाबाफ्रा बिदिनो मोजां मोजां धोरोमनि खोथाफोर बुङो सात्र'फोर बुङो जों बेखौनो गोसोआव लानानै न'खराव माबायदि सोलिनांगौ जों बेखौ लानानैनो जोङो ब्रह्म सिबियारि बाबामोन बुंनाय हिसाबै जों बेबायदिनो न'खरनि गासैबो गासैबो जों न'खर मोजां गाज्रि जोङो गासैबो बाबाफोरनि बुंनाय रावैनो जोङो फोथारो आरो न'खराव सिबियो सिबिनानै जों बेबायदिनो जोङो जोंनि न'खरनि फिसा फिसौ बिमा बिफा जों बेबायदिनो न'आव जिरायना सावरायो दिनै बोरै मा खालामगोन मा मागोन जों बिदि सावरायनानै न'खरनि गासैबो सुबुंफोरानो जोंना बुजायनानै ओरैबायदि जों बुंलायो मा जोङो ब्रह्म धोरोमनि जय्ग जों थांनानै जोङो फोथारो आरो ब्रह्म जय्ग सिबिनानै जय्ग होनानै जोङो गोबां बेबायदिनो मदद मोनो रैखा मोनो आरो जोंहा जा जानाय जायैनि सिगांबो जोङो अम परम गुरु परमब्रह्म होननानै जोङो इसोरखौ जानाय आदारखौ जायो आरो जों जोङो आरो जोङो आरो बेबायदिनो अमाबस्या पुर्निमा जय्ग होयो आरो जोंहा न'खौ सानफ्रोमबो जय्ग होयो जय्ग होनायनि दारैनो जोङो न'खराव न'खराव बायदिसिना जग्य होनानै जोङो बायदिसिना फुजा खालामनानै जोङो न'खौ मोजाङै मोजां लाखियो साब सिखोन लाखियो आरो न'खौ फोथारो आरो जोंहा न'खौ खालामो खालामाब्लाबो जोङो जग्यनि दारै जों जय्ग होनानै जों बिदि फोथारना लाखियो